हेल' औ नोंथां नोंथाङा सामिलि ना औ सामिलि ना आङो माने सासे लोगोनिफ्राय नाम्बारखौ लादों आङो माबा अरुनाचलनिफ्राय फन हरदों माने सासे आदा जानायनो फन हरदोंमोनआरो आं ओ बेनाव सोंदोंमोन बेयो मसलपुरनि जाहैबाय बेनिफ्राय आरो हरै भुटानजों नांजाबनाय लोगोनि नाम्बार होननानै नोंनिखोनो होबाय आरो आं बेहाय सोंनाया बेनोजे नोंथांमोननिया ओ लोखि बाजार ओनसोल होन्दों नामा औ भुटान जों नांजाबनाय बुंदों ना औ खोनानो मोन्दों भुटाननिफ्राय खमला लाबोनाय जायो बिबायदिनो औ औ मोजां जायो नामा फालांगिफ्रा उम उम औ अ अ

बेनिफ्राय दामफोरा माबायदि स्निजौ

अ बेनिफ्राय बहा बहा साप्लाय जायो

अ

अ थिगानो बिदिब्ला सोंनायाथ' बिदिनो आङो माने रिसार्च खालामदों नालाय बिदिनो जेनेबा भुटानजों आरो जोंनि जेनेबा आसामजों माबायदि फालांगिया सोलिगासिनो आरो खोनानो मोन्दों खमला लाबोनानै फानफैनाय मानाय बिदिनो माबायदि सोलिदों बेफोरखोनो रिसार्च खालामनो नागिरदों औ बिदिब्ला आं सानसे नोंथांखौ लोगो हमफैसिगोन औ भुटान आवबोथ' थांनो हागोन नङा होमब्ला जिहेथु लकेलनि नोंथाङा अ थिगानो होमब्ला आङो बेखौनो सोंदोंमोन आरो अ खोनानानै थिगानो बिदिब्ला फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबायना माब्लाबा जों जयैनो लोगो हमलायनानै भुटानआव थांलायनसैआरो मोजाङै फोरमान लानोसै आरो औ दे बिदिब्ला ना दे दे